हैलो आप किसान भोजनालय से बात कर रहे हैं मैंने अभी एक आर्डर दिया था जिसके अंदर मैंने दाल बाटी चूरमा और पनीर की सब्जी और चपाती मैंने आर्डर की थी प्लस उसके साथ में कुछ पापड़ वगैरह और ग्रेवी और ये सारी चीज़ें मैंने आर्डर की थी तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ये मेरा आर्डर कितनी देर में मिल जायेगा क्योंकि मुझे जल्द ही खाना खाकर कहीं और निकलना है तो अगर खाना लेट होगा तो मैं लेट खा पाउँगा और मुझे नहीं मुझे टाइम पर खाना खाकर आगे निकलना है तो आप कितनी देर में मुझे खाना डिलीवर कर देंगे